खेॾी करे माण्हू पंहिंजी लाइफ़ खे सुठे ठाहे सघंदो आहे भई अगरि माण्हू खेॾणु शुरू कंदो आहे न त हुनजी पढ़ाईअ में बि जाम सुठो असरु थींदो आहे जीअं की भई अगरि माण्हू वधीक खेॾंदो आहे त हुन में हुनजो ब्लड सरक्युलेशन बॉडीअ में वधंदो आहे जंहिंखां हुनजो मग़ज़ु वधीक कंदो आहे पढ़ाई करण में ऐं ॿियो त अगरि माण्हूअ खे पंहिंजो डिसिप्लिन खपे त रोज़ु जेको माण्हू खेॾंदो आहे जेको रोज़ु खेॾंदो आहे हुनजी लाइफ में डिसिप्लिन वधीक हलंदो आहे जेको माण्हू ख़ाली पढाई करण जो ट्राए कंदो आहे रोज़ु हुन मे वधीक हेॾो डिसिप्लिन न हूंदो आहे जेको माण्हू रोज़ु खेॾो आहे खेॾंदो आहे हुन में डिसिप्लिन हूंदो आहे त उहा डिसिप्लिन ठाहिण में बि हेल्प कंदो आहे ॿियो त सैल्फ रिस्पेकट हीअं की भाई अगरि तव्हांखे खेलु आहे हुन में तव्हां ॿई हिकु ॿिए खां हारिजी था वञो या जीती था वञो त सैल्फ रिस्पैकट माण्हू ई हूंदी आहे जेको स्पोट्समैनशिप बि हूंदी आहे हूअ माण्हू जे अंदरि बिल्ड हूंदी आहे हुन सां माण्हू पंहिंजे जेको करीयर आहे जेको हुन ई पढ़ाई जो कई आहे जेको हुनजी रीयल लाइफ करीयर आहे हुन में बि हैल्प थींदो आहे जय झूलेलाल